ڈریور صاحب بول رہے ہیں ہم کو بودھ گیا جانا ہے آپ کی گاڑی خالی ہے ہم پانچ آدمی سے جائیں گے کتنے کرایہ لیجیے گا نہیں پندرہ سو روپیہ تو بہت ہے کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے نہیں پانچ سو میں کام نہیں چلے گا زیادہ دور تو نہیں لگ رہا ہے تھوڑا اور ایک سو روپیہ اور بڑھا دیں گے دیکھیے اب نہیں ہو پائے گا اب نہیں ہو پائے گا ڈریور صاحب دیکھیے آپ کچھ زیادہ کرایہ مانگ رہے ہیں پندرہ سو روپیہ بہت زیادہ کرایہ ہے ہم پرسوں جائیں گے